हेलो जी जी जी जी जी जी हाँ मान सकते हैं ये पहले दिन मतलब यह सेशन इन इसका रेट था लेकिन अब ठीक हो गया है क्या अब सब एस्योरेंस का सेशन मतलब एक समान हो गई या कोई मिथला यूनिवर्सिटी से करेँ या बिहार यूनिवर्सिटी से करेँ कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता पहले हम मान सकते थे मतलब हाँ थोड़ा सेशन में आगे पीछे हो जाता था लेकिन अब तीन साल में कम्पलीट हो जाता अब तो लागु कर दिए हैं कि कि पाठक साल चार साल में कम्पलीट होता है बहुत अच्छी व्यवस्था है जी जी जी जी जी हाँ हाँ हो जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी से चार साल में पूरा कम्पलीट हो जाएगा या नहीं नहीं अब चार साल का हो गया है ना इसी लिए हो जाएगा कम्पलीट जी जी जी जी आप कौन से कॉलेज से मतलब करना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में जी जी एम डी डी एम तो बहुत

और रही एल एस कॉलेज की तो वो भी बहुत बढ़िया लेकिन उसमें थोड़ी रैगिंग होती है इसी लिए थोड़ी दिक्कत है लड़की के लिए तो आप बेटर रहेगा की एम डी डी एम से कर लीजिए हाँ हाँ ठीक है ऐसा नहीं है सों हाँ ख़राब है लेकिन और लड़की सब तो करती हैँ उस कॉलेज से ना ये एक एल एस हो गया एक आर बी एस हो गया एक एम आर एस एम हो गया एक एम पी एस कॉलेज हो गया और बहुत सारे हैँ आप जो पैशन उनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए एक को तीन साल में नहीं चार साल में होगा जी जी जी हाँ हाँ बिहार यूनिवर्सिटी अब बिहार यूनिवर्सिटी क्या अब सब यूनिवर्सिटी एक एक समान हो गए आप कर सकते हैं ठीक कहाँ से हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ हो जाएगा